ओ करबाबै गेलथिन तऽ एहिमे पूछैके हइ कि अहाँ माध्यमसँ यू पी आइ भुगतान करि सकै छी तऽ अहाँ अपन स्थानपर पहुँच गेल छी तऽ हुनकासँ पूछू ड्राइवर यू पी आइ अगर ऑनलाइन भुगतान लै छथिन तऽ कऽ दिऔ इएह बात छै